बुजर्ग लोक देखै छै कभी ओनाहि बैठल बैठल नहि होत तऽ तनि टहलैलए चलि गेलथिन तऽ टहलैलए चलि गेलखिन हन टहलिकऽ एन्नेसे अबै छथिन तऽ कनि ओन्ने चलि जाइ छिए कनि ओन्ने चलि जाइ छिए चलू एन्ने ओन्ने कनि मोन लागै छै तऽ कनि बैठिके चलिऔ कनि लूडो खेल लै छिए चलू यौ कनि ई खेल खेल लै छिए

तनिए बैठिके ई खेल खेल लै छिए तनि ओन्ने टहलि लै छिए कनि चलिऔ बैठिके तनि गपशप कऽ लै छिए